पंहिंजे भारत देश में तीर्थ स्थण इलाही आहिनि जीअं त हरिद्वार अमृतसर त्रिवेणी सोमनाथ अयोध्या अहिड़ा इलाही तीर्थ स्थण आहिनि ऐं ॿियों गिरनार जीअं त हरिद्वार जी महिमा आहे त माण्हू उते जणिया पाईंदा आहिनि ऐं हरिद्वार में गंगा नदीअ ताईं बि महिमा इलाही वॾी आहे जीअं त भई हुन में डुबकी लॻाइण सां कयल पाप नाश थी वेंदा आहिनि माण्हू मरी वञे त पोइ पोइ बि तंहिंजी रख गंगा नदीअ में परवान करण सां विझण सां मुक्ती मिलंदी आहे तंहिं करे किथां किथां जा माण्हू हरिद्वार गंगा नदीअ जो दर्शन हुनजी यात्रा करण वेंदा आहिनि तीअं अयोध्या में हाणे ॿियों नओं मं राम भॻवान जो हिकु मंदरु ठहियो आहे त राम भॻवान जो जनमु अयोध्या में थियो आहे इन करे राम भॻवान जो मंदरु ठाहियो वियो आहे ठाहियो वियो आहे अय अयोध्या में मंदरु ठाहियो वियो आहे हिन मंदर जो महूरतु पहिरें महिने जी ॿावीह तारीख़ ॿ हज़ार चोवीह में थियो हुओ महूरत में तेॾीं महिल हिक सौ अठ फ़ुट लंबी अगरबती ॿारे आहिनि ॿारी आहिनि ऐं घंट ॿ हज़ार हिक सौ किलो जो आहे हिन हिन ॾींहं खे माण्हू ॾियारीअ वांगुरु मल्हाइनि था अयोध्या मंदर बि हाणे हिकु तीर्थ स्थण थी वियो आहे ॿियों त सोमनाथ मंदर जी बि महिमा ॾाढी वॾी आहे सोमनाथ मंदरु हिकु प्राचीन शिव भगवान जो मंदरु आहे सोमनाथ मंदरु भारत ऐं गुजरात राज्य में आयुल आहे हिन में ई हिंदू धर्म जो महिमा हुअण मंदरनि मंदरनि में मां हिकु आहे हिन मंदर जे दर्शन लाइ लखे माण्हू ईंदा आहिनि हीअ मंदर अॼु भारत ऐं ॿारहं ज्योतिर्लिंगनि में खां हिकु आहे हीअ मंदर जी महिमा हीअ मंदर जी महिमा आहे हिन ॿई पाणि मंदर जी महिमा आहे की हिन ॿे पा चंद्र देव ठातो आहे ठातो अथई जंहिं जो उल्लेख ऋगवेद में बि मिलंदो आहे हिक ॿियों स्थण गिरनार जी ॾाढी महिमा आहे इहो तीर्थ स्थण भारत जे गुजरात राज्य में जे जूनागढ़ शहर में आयुल आहे हिन जॻह ते किथां किथां जा माण्हू परिक्रमा लाइ ईंदा आहिनि हिन गिरनार जो मंदर ते नव हज़ार नव नव हज़ार नौ सौ नवानवें ॾाका आहिनि गिरनार जी महिमा ॾाढी वॾी आहे हिते शिव जो मेलो ॾाढो वॾो थींदो आहे हिन मेले ते बि किथां किथां जा माण्हू ईंदा आहिनि गिरनार में बि इलाही माण्हू ईंदा आहिनि अनी हिते आहे मंदरु ॿियों दर्शन हितां जे मंदर जो दर्शन कंदा आहिनि अॼु जूनागढ़ में ॿियों दामाकुंड बि तीर्थ स्थान आहे उते बि माण्हू किथां किथां जा ईंदा आहिनि तीअं भारत में तीर्थ जा स्थान ॾाढा आहिनि प्राचीन